हमरा गाँवमे धार्मिक पूजा बहुत जोर हुवै छै हँ हर साल हुवै छै काली पूजा तऽ दशहरा पूजा मुख्य रूपसँ यहाँपर काली पूजा हुवै छै हँ जेकि बहुत लोग धुमधामसँ आओर मुख्यतः काली पूजा काली स्थान छै नदी किनारमे छै वहाँ पूरा गाँवके लोग जाइ छी दू दिन तीन दिन तक वहाँ रहै छै ओकरा बाद हमरा गाँव दुर्गा पूजा हुवै छै आओर सालमे एक बार बहुत रास सत्सङ्ग होइ छै ह्रदयधाम छै यहाँपर सतसङ्ग हुवै छै टोटल परिवार आठ दिन तक लोग मछली माउस नहि खेलको आओर पूरा आस्थाके साथ वहाँ गेलो पूजा पाठ केलको वहाँपर छोटा मोटा दोकान भी खुलै छै अपनो वहाँपर प्रसाद लेलको बेलपत्तर लेलको फूल लेलको गेलो पूजा पाठ करलको वहाँ जे सत्सङ्ग स्थल छै बड़ा सुन्दर छै वहाँपर बाहरसँ लोक सभ आबै छै आओर वहाँ सत्सङ्ग करलको छओ आठ दिन तक लोक रहै छै पूरा अस्त व्यस्त रहलौ पूरा गाँव मछली माउस पूरा छोड़ि दै छै आठ दिन तक लोक मानै छै ओकरा बाद मुख्य रूपसँ इहापर हुवै छै दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा यहाँके मतलब बहुत नामी छै बहुत सुन्दर दुर्गा पूजा हुवै छै आठ दिन तक पूरा गाँव ही पञ्चायत पूरा एकदम छै भक्तिमय भए जाइ छै आओर यहाँपर आठ दिन तक लोक शाममे पूरा मन्दिर जाइ छै मन्दिरमे बैठीके पूरा पूजा पाठ करै छै सत्सङ्ग करै छै ओकरा बाद किर्तन भजन करै छै नौमा दिन पूरा एकदम धुमधामसँ पूरा गाँवके लोक वहाँ जाकऽ पूरा बाल बच्चा जते छै वहाँ जाइ छै ओकरा बाद वहाँपर अपने नाच तमाशा सब भी हुवै छै तीन दिन तक हँ तीन दिन तक नाच हुवै छै पूरा जश्न मनावै छै सब कोइ बहुत खुश रहै छै सब पूरा मुख्य रुपसंँ तीन गो धार्मिक स्थल छै काली पूजा यऽ दुर्गा पूजा एगो सत्सङ्ग हँ अपनो जे फरवरी महीनामे हुवै छै अठाइस उनतीस तीस कऽ बहुत सुन्दर रहै छै